हैलो नमस्ते कोह् हाल ऐ हां केह्ड़ा लैना किन्ने तगर लैना हां केह्ड़ा लैना तुसें वीवो लैना ओप्पो ऐ रेडमी ऐ चल तूं आयां दिक्खी लैगे फ्ही करी लैगे दकान उधमपुर गै अड्डे उप्पर गै फोन करी लैएयां तूं तूं सनाई ओड़ टैम किन्ने बजे औना छे बजे तगर खु'ल्ली दी होंदी दकान आयां तूं